आंथ' रेदिअ नाया रेदिअ नायबाङाखै आङो गोबां गुबुन गुबुन एप्सफोराव भिदिअ नायो गान खोनासङो बायदि बायदि नायो आरो टिभिबो नायो आङो इउटुब नायो इन्सटाग्राम नायो आरो जिअ' टिभि नायो हटस्टार नायो आङो इउटुबाव बर' गान बर' गान नायनो मोजां मोनो आरो इन्सटाग्रामफ्राव रिल्स नायनो मोजां मोनो आरो जिअ जिअ सिनिमाफ्राव आङो सिरियाल बिगबस बायदि बायदि नायनानै मोजां मोनो जिअ सिनिमायाव आं सेरियाल नायो इउटुबाव आङो मोसानाय मोसानाय सोलों इउटुबाव आङो मोसानाय नायनानै सोलोङो आरो मेकाब खालामनायफोरखौ नायनानै सोलोङो आरो कुकिं मादि मादि जाग्रा मुवाफोरखौबो नायो मारै चावमिन बनायो मादि मा बनायो बेफोरखौ नायनानै आङो इउटुबनिफ्राय सोलोङो आरो मोजां मोनो आरो इउटुबाव आङो बर' गान बायदि बर' गान हिन्दी गान एसामिस गान इंलिस गान बायदि खोनासंनानै मोजां मोनो ओमफाय इन्सटाग्रामाव आं ओरैनो थाबा इन्सटाग्राम नायो इन्सटाग्रामाव रिल्स नायो आरो रिल्स बनायो स्ट'रि होयो स्ट'रि नायो जिअ सिनिमायाव आङो सिरियाल नायो सिरियालफोरखौ नायना मोजां मोनो बिगबस नायो सिक्रिब सिक्ला नायो आमफ्राय है रेदिअखैथ' नायनाय जाया इउटुबखोनो नायो इउटुब नायो बेफोरखौनो नाइयो फेसबुक नाइयो फेसबुकआव सर्ट सर्ट भिदिअ नायनानै मोजां मोनो आरो मालायनि पस्ट होनायफोरखौ नायो इउटुबाव इउटुबाव गेमस्रि दैमारि आरो फुजि दैमारि बि बइस बिसोरनि इउटुब चेनेलखौ नायो आरो बिसोरनियाव संनाय खावनाय फोरोंनायफोरखौ नायो बिसोरनि गोजान गोजान थांनाय जारनिफोरखौ नायो इउटुबाव आरो बे फिथाइ सामथाइनि इउटुब दङ बिखौबो नाइयो